हाँ मैंने बचपन में या अभी भी मैं एक गेम जानती हूँ ऐसा जो मुझे काफ़ी नया लगा था और वह मुझे गेम बहुत ही पसंद है इस गेम का नाम था पिक पिक्चर का ये एक ऐसा बहुत ही अच्छा गेम था जो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया इस गेम के बारे में और ये बहुत ही अच्छा गेम था तो मैं ये एक ऐसा ये खेल जानती हूँ जो मुझे काफ़ी एक अलग रूप से लगा और काफ़ी अच्छा था इस गेम में ये था कि इसमें चित्रों के साथ नौ टाइलें होती थी और इसमें रंगीन पासा था और एक नंबर वाला पासा भी इसके अंदर होता था और गेम में लाल हरे पीले रंग के ना कुछ उसके अंदर एक्शन कार्ड होते थे और इसलिए इसके इसमें ना खिलाड़ी में बारी बारी से कार्ड के नियमों को हम पढ़ते थे और कार्ड के अनुसार जो भी कार्ड में लिखा होता था और हम वो वैसा काम करते थे तो और ये एक बहुत ही जोरदार गेम था हमारे लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि इसके अंदर हम सभी खिलाड़ियों को सभी लोगों को एक साथ कर के हम खेल सकते थे और ये एक ऐसा पारिवारिक मनोरंजन के मनोरंजन करने वाला खेल था जो सभी लोगों को एक साथ जोड़े रखता था मुझे तो मुझे ये वाला गेम काफ़ी पसंद आया था जो बिल्कुल नए रूप से मुझे लगा और मेरा ये पसंदीदा गेम है और मैंने इसे खेला भी है